अॼु असांजे महाराष्ट्रा राज्य में तमामु त्योहार धाम धूम सां मल्हायां वेंदा आहिनि जीअं त असी सिंधियुनि जो अॼ खां चालीहो चालू थियो आहे जेको तेरहं जुलाई खां स्टाट थियो आहे शुरूआति थी आहे अॼु असी सभेई सिंधी हिन चालीहे जा चालीहनि ॾींहनि ताईं विर्त रखी रोज़ु राति जो झूलेलाल मंदर में मौजु कंदा आहियूं झूलेलाल भॻवान खे पुकारींदा आहियूं जीअं अॻे बि उन असांजा कष्ट कटिया आहिनि त इंदड़ु वक़्त में बि कॾहिं बि असांखे का तकलीफ़ु अचे कष्ट अचनि त उन जा कटिजी वञनि अॼ बि असांजे महाराष्ट्र में असी सिंधी इहो धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं ॿियां बि तमामु असी त्योहार महाराष्ट्र में धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं पोइ भले गणेश उत्सव हुजे रक्षाबंधन हुजे दही हंडी हुजे कृष्ण भॻवान जी जन्माष्टमी हुजे अॼु असी इहे सभु त्योहार गॾिजी मल्हायूं था ऐं आनंदु माणियूं था इहे ई त ज़िंदगीअ जा कुझु अहिड़ा त्योहार आहिनि जेके कॾहिं बि विसारे न सघिबा आहिनि इहे ई असांजी संस्कृति सभ्यता ऐं असांजी सुञाणप आहिनि